हाँ जी मैम नमस्ते जी बोलिए हाँ जी बोलिए हाँ तो उसके लीवर में प्रॉब्लम होगी और उसे आप दवा ले लीजिए लीवर टॉनिक और उसे पोल्क और उसे ग्लूकोज दीजिए और उसे बुलाने की कोशिश कीजिए चलाने की जिससे उसके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो हाँ तो उसे ना लीवर प्रॉब्लम है आप उसे लीवर टॉनिक एक ले लीजिए और उससे समय से दीजिए जिससे उसका लीवर में जो भी प्रॉब्लम होगा वो ठीक हो जाएगा और वो खाने लगेगा उसको खाना भी पचने लगेगा तो आप अच्छी सी अच्छी सी कोई दवाई ले लीजिए उसको दीजिए नहीं नहीं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका बाल झड़ेगा तो आप लाइए मेरे पास और उसे कटवा दीजिए अच्छे से वो ठीक से रहने लगेगा आप उसे अच्छे से दवा दीजिए उसकी केयर कीजिए और उसके उसे अच्छे से खाने उसके खाने का रूटीन वो जो उसे अच्छे से ध्यान में रखके उसे अच्छे से खाना खिलाइए उसका ध्यान रखिए समय से दवाई दीजिए जिससे वो ठीक हो जाए हाँ उसे न मीठा मत खिलाइए मीठा खाने से कुत्तों के पेट में के लिए ये सब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इसीलिए आप उसे मीठा ना देने ना दीजिए और उसे कुछ अच्छा सा दवाई दीजिए और अच्छे अच्छे खाने हेल्दी खाना खिलाइए हाँ जैसे मिठाई विठाई ये सब कुछ भी मत खिलाइए उसे जिसके खाने से उसके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है और वो बीमार हमेशा रहेगा जिससे जिससे वो सुस्त और ना कुछ ही से बोलना हमेशा बैठा रहना यही सब करेगा हाँ कुछ उस एक दवाई और सब सीरप ए लिख देंगे उसे अच्छे से दीजिए और वो दो तीन चार दिन में ठीक हो जाएगा

हाँ जी उसे पेट से प्रॉब्लम है उसे आप अच्छे से दवाई दीजिए उसका केयर कीजिए हेल्दी हेल्दी खाना फ़ूड ये सब खिलाइए उसे और उसका उसका केयर कीजिए उसे अच्छे से नहलाइए साफ़ सफ़ाई से रखिए उसे साफ़ पानी ये सब गंदी चीज़ें ये सब पानी ना पीए जि उसी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है और वो बीमार होता जा रहा है हाँ फ़्रूट खिलाइए उसे सब्ज़ी हरी हरी हेल्दी चीज़ खिलाइए वो मिलता है आप जाएँगी दुकान पे तो खाने के लिए उनका खाना अलग ही होता है आप वो सब खिलाइए उन्हें पेट से प्रॉब्लम है आप उसे अच्छे से उसका केर कीजिए और उसे समय से खाना खिलाइए उसका केर कीजिए वो अच्छा हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक है नमस्ते